अ'ऊं थुआढ़ै रेस्टोरैंट दा खाना मंगाना चाह्न्नां मेरे किश रूल्स न मेरियां किश इंस्ट्रक्शनां न खाना मेरे मुंढ पुज्जना उसलै खाना गर्म होना चाहिदा खाना जेह्का पूरा टेस्ट होना चाहिदा पूरा टेस्ट होई गर्म च और ते दाल मर्च बगैरा लून सब किश ठीक होना चाहिदा ते और टाइम उप्पर खाना पुज्जना चाहिदा और एह् मेरे टाइमस दियां इंस्ट्रक्शनां न खाने च पूरा टेस्ट होना चाहिदा ओह्दे बिच पूरा स्वाद औना चाहिदा और शैल गर्म और टेस्ट औना चाहिदा और उसलै ओह् उत्थै मेरे कोल पुज्जना चाहिदा खाना बी बड़ा टेस्ट होना चाहिदा ते उसलै मेरे कोल पुज्जना चाहिदा ते खाने गी स्वाद औना चाहिदा मेरे कोल जिसलै पुजदा ओह् उसलै बड़ा टेस्ट होना चाहिदा उसदा ते खाने गी इंस्ट्रक्शनस देने आस्तै तु'सें गी टाइम उप्पर औना चाहिदा खाना ते बड़ा टेस्टी खाना होना चाहिदा उन्ने तक्कर गर्म होना चाहिदा खाना पूरा ते पूरा टेस्ट औना चाहिदा टाइम उप्पर पुज्जना चाहिदा रैस्टोरैंट दा खाना रैस्टोरैंट गी बड़ा टेस्ट स्वाद आह्ला खाना चाहिदा एह् मेरे किश रूल्स न क्या थुआढ़ै रैस्टोरैंट बिच एह् सब किश स्हेई ऐ तां तुस खाना देई सकदे ओ इत्थै तक्कर पुज्जने तक्कर पूरा खाना स्हेई किश बी खराबी नेईं होनी चाहिदी खाने च बड़ा टेस्टी ते स्वाद होना चाहिदा उस खाने च ते बड़ा गै मजा आवै खाने च ते अस बी थुआढ़ा नांऽ लैच्चै ते तां गै बड़ा स्वाद आह्ला खाना इत्थूं मिलना चाहिदा अ'सें गी ते एह् साढ़े किश रूल्स न ते अ'सें गी प्रोवाईड करी सकदे तां अस थुआढ़े रैस्टोरैंट दा खाना मंगाई सकगे ते